دہلی میں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کے مختلف آپشنز موجود ہیں جیسے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال مہاراجہ اگرسین اسپتال اور لائف کیئر کلینک بہار کے لحاظ سے یہ ادارے عمومی طور پر اعلیٰ سطحی خدمات فراہم کرتے ہیں لیکن قیمت اور رسائی کے لحاظ سے پبلک ہیلتھ کیئر سے مہنگے ہوتے ہیں اور ہر کسی کے لیے قابل رسائی نہیں ہوتے پبلک ہیلتھ کیئر جیسے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس زیادہ سستی اور وسیع پیمانے پر دستیاب ہوتی ہے